आँय ये आँय ये बहिन कहलहुँ हँ जे हमर बेटीके विवाह ठीक भेलैया तऽ ओहिमे जमाएके जे छै से की की लोक हाथ ऊठाबमे लए जाइत छनि जमाए लए ओ आओर अपना सबमे खानो पीन तऽ बराती सबके सहए होइत छनि स्वागतमे आँय ये बहीन अहुँके बेटी तुसारी पूजैत छथि ओहिमे की सब करैके होइत छै ओ अच्छा अच्छा आर चौरचनमे की सब होइया

बहिन यै आर अथीमे छठिमे खरना दिन की की करैके रहैत छै बहिन यै हमरा ई पाबनि तिहार सब हँ कहलहुँ हँ बहिन अपन मिथिलाक जे ई पाबनि तिहार सब छै बड नीक लगैत छै ई सब पाबनि तिहार ने आ हमरा तऽ सबसँ नीक लगैया ओ जे गीत जे गबैत रहैत छथिन ओ सुनि कऽ तऽ आर आनन्द अबैत रहैया जेना छठिक गीत भेलै ठीक छै बहिन हँ ठीक बहिन